क'क्राझाराव जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोदोंमोन आरो बे रायजो जाबोनायनिफ्रायनो दा जोंनि बर'नि गेजेराव जारिमिन जानानै दं मानो होनोब्ला क'क्राझार जायगायाव गोदोनिफ्रायनो मैखोम बर'नि ओनसोलजों दाजानाय बे मोनसे जायगा बे क'क्राझारावनो जोंनि बर'नि जोनोम जायगा आरो बर'नि गेजेरावनो बे क'क्राझार जायगाया मानो होनोब्ला जन्म' आरो मृत' होनजायो मानो होनोब्ला बे क'क्राझार जायगायावनो जोंनि गेदेमा जोहोलावफोरा जोनोम मोनदों दासान्दियाव जोङो नायोब्ला बर' बर' रायजोनि मेगन गेवहोनाय बर' रायजोनि देब्लबखौ देब्लबथि जाहोनाय जोंनि मेलेमाव सोनानै होनाय जोंहा बर'नि बिफा इउ एन ब्रह्म बिथाङा जोंनि बर'नि जोंनि साननाय हनाय फोरखौ सोलायनानै होलांदों बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय नांनानै बिथाङानो जिउ होलांदों आरो बेबायदियै जोंनि बे क'क्राझार जायगाया मोनसे मोनसे जारिमिनारि जानानै दं दिनै गोदो गोदायखौ नायोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्ला जोंनि बर' हारिखौ बहत बा अनेग जोङो डेब्लाबाव जों नुबाय जोङो जौगाखांनाय क'क्राझार जायगायाव नुनो मोनबाय जोंहा बे क'क्राझार जायगायाव मोनसे इउनिभार्सेति गायसन जाबाय मोनसे बि टि सि सेक्रेथारि मोनसे जाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव आरो बेफोर बायदिनो जोंहा अनेग मेदिकेल कलेजबो गायसन जाबाय सि आइ टि गायसन जाबाय दा बेबायदि जोंहा अनेग एथा बार्थ मान जोंहा क'क्राझार द्रिष्टिकआ जौगाखां जौगानाय निफ्राय जौगाखां खांगासिनो दं बे बेखायनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो जोंनि क'क्राझारा बर'नि जारिमिन जानानै दं